हमरा ई लागै छै कि स्कूली शिक्षाके बाद छात्र शिक्षा लेल यदि पारिवारिक बेबस्थामे लागि जाइ छै बहुत छात्र आओर अन्य दुकान सब दूसरा बेबस्थामे लागि जैत अछि जे छात्रके स्थिति दयनीय होइ अछि ओ छात्र आगे कॉलेज सबमे नहि पढ़ै अछि जे छात्रके स्थिति दयनीय होइ अछि ओसब नहि पढ़ै अछि जे सब जे छात्रके स्थिति दयनीय नहि होइ अछि ओसब आगे पढ़ै जाइ अछि आओर ओ सब अपन सफलता हासिल करै अछि दयनीय स्थिति स्थितिवला छात्र घरके पारिवारिक बेबसाय जेना आमके धन्धा दोकान किछु भी दोकानसबमे धन्धा करिके जीवन बेबसाय करै अछि आओर आइ काल्हिके छात्र सबके पैसाके कारण आगे नहि पढ़ै अछि जाहिसँ छात्रसब कोनो बेबसायमे लागि जाइ अछि गरीबीके कारण भी बहुत सारा छात्र आगे नहि पढ़ै अछि जीवनयापन ओहिसँ नौकरीसब करिके करि लै अछि